میرے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے جسے میں دو چار سال پہلے سے رکھے ہوئی ہوں اور اگر کبھی بھی میرے لیپ ٹاپ پر یا میرے سسٹم پر کوئی خرابی ہوتی ہے یا کوئی فنکشن کام نہیں کرتا تو میرے ایک ٹیچر ہیں کمپیوٹر کے میں ان کے پاس جاتی ہوں ان سے پہلے فون پر رابطہ کرتی ہوں ان سے پوچھتی ہوں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا اگر ان سے فون پر نہیں ہو پاتا تو میں ان کے پاس لے کے جاتی ہوں اپنی لیپ ٹاپ کو پھر میں ان کو دکھاتی ہوں تو وہ بہت اچھے ماہر ہیں سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے اکثر تو وہی میرا لیپ ٹاپ صحیح کر دیتے ہیں لیکن اگر بڑی دقت ہو جاتی ہے جیسے ونڈو کرپٹ ہو جانا یا پھر ڈرائیو کا کام نہ کرنا تو پھر اس کو ٹھیک کرانے کے لیے میں سروس سینٹر جاتی ہوں جہاں پر میرے لیپ ٹاپ صحیح ہو جاتا ہے میرے آس پاس میں بہت سارے سروس سینٹر ہیں جن کا مشاہدہ میں کرتی رہتی ہوں